कोनो पाबनि तिहारके मौका पर घरमे खीर सभ सेहो बनाएल जाइत छै सामान्यतः खीर जे बनबै छियै ओहि मे दुध चावल चीनी से बनबै छी लेकिन ओहिमे आओर किछु खास सामग्री मिलेलासँ ओकर स्वाद बढ़ि जाइत छै जेनाकि ओहिमे किछु मखान भुजिकऽ दऽ दियौ छहौड़ा किशमिश नारियल आर सभ सुगन्ध बढ़बैकेँ लेल घरमे की करै छथिन तऽ ओहिमे दू चारिटा इलाइची सेहो मिला दै छथिन जाहिसँ ओकर स्वाद अतिरिक्त बढ़ि जाइत छै